हलो आं सांग होय वळखलो सांगा ते न्हू गाडी बूक केल्लें तें नी

होय होय

होय जातलें कितल्याक साडे सातांक ओके जाता पूण मेडम यें मात्शें यें चेंज जालां आं भाडें मात्शें चेंज जालां पयलीचें ना आता तें फाटी केल्लें आमी दोन तीन म्हयन्या पयलीं आतां न्ही आतां कितें पेट्रोल बी वाडलां तुमकां खबर आहा पेट्रोलाचें प्रायस खंय पावला म्हळ्यार भाडें सगळें इंक्रीज वाडलां सगळें सो पयलीं पयलीं आमी हांवे देड हजार चार्ज केल्लें सो आतां एक सतराशें तरी दिवपाक पडटलें तेका लागून हांव म्हटलें कित्याक हांव सतराशे हांव दुसरे कोणाक भायल्यान तेंका आमी दोन हजार भाडें चार्ज करता पूण आमचेत न्हू सदांची ओळख म्हण हायेन सतराशें म्हुणलां ना तुम् वय तें सारकें होय तें सारकें तुगेलें तशें कांय ना पूण कितें आमकां पळोवपाक जाय न्ही तुमी तुमीय आमकां अंडरस्टेंड करपा जाय कित्याक पेट्रोल खंय पावलां आमकां मागीर ब आमकां थंयसान येता वयता म्हण आमकां भित्तन आसा आनी सक्काळ फुडें येवपाचें पूण पय आनी तुम् कोण्णाक दिसता न्हू हांव चड चार्ज करता तुम कोणाक खंयच्याय टॅक्सीवाल्याक कोणाक विचारल्यार जाता तशें कांय प्रोब्लम ना म्हाका अ होय होय तें जालेंच पूण तुमी आमकां मात्शें अंडरस्टेंड करपाक जाय न्हू तुमी तशें केल्यार कशें जातलें

होय करयां होय करयां तर तें आनी तशें कितें आसा करया तें आनी सांगपा जालें आं ओके ना पंदराशें पयलीं आसलीं न्हू रेट ती तूं परतूय म्हणटा मात्शी वाडय मात्शी कितें तरी दिया न्हू वाडोवन दिवपा पडटली हय आं ओके आं हां ओके जाता जाता आनी आनी आजच्या खबर ना मेडम आतां टेक्सी मिटर बसयल्यात कित्याक आमकां ड्रायव्हर अशें यें करून करपा मेळना कित्याक आतां सारकें विजीट भितरल्या वचपाक पडटा न्ही घरा कडेन येवपाचें न्हू सकाळ फुडें आं पयर पयर येल्या थंय पुरो न्ही स पावल्यार पुरो न्हू स साडे स पावता आं बरें आं ओके बरें बरें